पाँच दो दो हजार दो पाँच सात दो हजार तीन नओ आठ दो हजार तेरह पाँच आठ दो हजार चौदह नओ आठ दो हजार तेरह